असांखे पेशर कुकुड़ में सुविधा ॾाढी सुठी आहे दालि चाढ़ बिहु चाढ़ गोगड़ू टका गोगड़ू ठाहे हुनजी गजरियूं टहिकाए मनु सुविधा हिक हिकु सुठी आहे पेशर कुकुड़ में ॾाढी सुविधा सुठी आहे पाण खे जल्दी में जल्दी पेशर कुकड़ में जल्दी में जल्दी ठही वेंदी आहे भाॼी सुविधा ॾाढी सुठी अथव पेशर कुकड़ में असांखे त ॾाढो पसंदि आहे ऐं असां हिन में ई हर भाॼीअ में विझंदा आहियूं कुकर में पेशर कुकर में